मेरे अंदर एक विशेष ख़ूबी है जो मुझे सब से ज़्यादा पसंद है मुझे सब से ज़्यादा हसना और हसाना पसंद है कोई भी इंसान मेरे सामने दुखी रहता है तो मुझे वह अच्छा नहीं लगता है और मुझे उसके साथ मस्ती करना और उसे ख़ुश रखना और उसके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है यही मेरी विशेष ख़ूबी है और यही मुझे अच्छा लगता है कोमेडी करना मस्ती करना बच्चों के साथ खेलना और मुझे मुझे मेरे पास रह कर ऐसे लोगों को जो आना जिस के दुख दूर हो जाए और वो अपनी सारी टेंशंस भूल के मेरे पास ही रहें यही मुझे सब से अच्छा लगता है और यही मैं चाहती हूँ कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल कर मेरे पास ख़ुश रहें ओ यही सब ख़ुशी देने में मुझे बहुत ख़ुशी मिलती है यही मेरे को सब से ज़्यादा पसंद है